ہمارے گاؤں میں وزن کے سلسلے میں عام طور پر بہت زیادہ لاپرواہی نہیں لاپرواہی نہیں پائی جاتی ہے عام طور پر لوگوں کا اس سلسلے میں بہت اچھا نتیجہ ہے ہاں لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن وزن درمیانی رہتا ہے کیونکہ گاؤں میں لوگ جسمانی اعتبار سے کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو اپنے کام کی وجہ سے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور کافی دیر تک کھیت میں جسمانی محنت کرنی پڑتی ہے اسی لیے گاؤں میں عام طور پر لوگ اپنے وزن کو لے کر بہتر حالات میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی موجودہ زمانے میں وزن کو لے کر انٹرنیٹ پر طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں تو گاؤں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے گاؤں میں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے لوگ عام طور پر دیسی عام طور پر دیسی طریقے اختیار کرتے ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہوتا ہے ایسی عزا غذا کا اختیار کرنا ہوتا ہے جس سے انسان کی صحت بھی اچھی رہے اور وزن بھی برقرار رہے گاؤں میں وزن کم کرنے کے لیے کچھ سادہ اور قدرتی گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے لیمو اور شدید اور شہد کا پانی صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد اور ایک لیمو کا رس ملا کر پانی پینا وزن کم کرنے کے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح اور اسی طرح اور ادرک کا پانی ادرک کا پانی پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ایک گلاس پانی میں تھوڑا سا ادرک کا پاؤڈر ڈال کر روزانہ پئیں اسی طرح ہلدی اور اجوائن کو پانی میں ابال کر پینا وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے یہ ٹوٹکے قدرتی طریقوں سے وزن کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں مگر صحت کی حفاظت کے لیے ورزش اور متوازن غذا کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے